अजु असांजे देश में महांगाई त जाम वधी वेई आहे जीअं जीअं जी एस टी आई हुन खां पोइ उहा जी एस टी हरु हिकु शइ में उहा लगणु खां पोइ उहा शइ जो अॻि जाम महांगो थो थी वञे जेकी पगारु में असांजी आमदनी हलन्दी आहे उन्ही पगारु में मां पंहिंजी महीने जो सजो ख़र्चु बि हलाईन्दी आहियां ऐं उन मां कुझ बचतु बि कन्दी आहियां उहा बचतु मूंखे ॾुखियनि ॾींहनि में ॾाढी कमु ईन्दी आहे